हांव जेन्ना कपडे धुतां तेन्ना एक गरजेची वस्त करतात करता जेन्ना हांव कपडे धुतां तेन्ना जे म्हाजे कपडे धुल्लें उदक उरता तें उदक हांव काडून भायर उडयना पूण झाडांक घालता जेन्ना हांव झाडांक घालतां तेन्ना तें उदक वेस्ट बी जायना अशें करून हांव उदक वापरतां म्हजें कपडे बी धुवन जाता आनी झाडांक उदक बी मेळटा आनी दुसरे दुसरे वेदर आनी दुसरें दुसरें

दुसरे दुसरे सिजन्स म्हणल्यार हांव गर्मेच्या दिसांनी वता वत येता खूब सो वोतान घालून सुकयता म्हाजे कपडे पावसाच्या दिसांनी मातशें कठीण जाता ताका लागून हांव कपडे घराचे भितर फॅन चालू करता आनी म्हाजें कपडे सुकोवन घेता नाजाल्यार हेअर ड्रायर आसतात हेर ड्रायरान सुकोवन दवरता अशें करून आनी शिंयांच्या दिसांनी तरी वत आसतात ते कांय चड समस्या आसना अशें करून हांव म्हजे कपडे सुकयतां आनी कपडे धुता आनी चडान चड उदक वापरप हें गलत अशें न्हू गलत अशें न्हू जितलें तूं उदक वापरतलें आनी तें उदक तूं झाडान घालता तें उदक केन्ना वेस्ट जावन वचना सो बेजिकली जाय तितकें उदक वापरात कपडे धुता तेन्ना पूण वापरिल्लें उदक भायर मारून भायर मारपाचें साणून तें झाडांक घालात देव बरें करूं